वर्तमान में शहरी कस्बों और शहरों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बीच कई सारे अंतर देखे जा सकते हैं जैसे कि गाँव में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र या केंद्र ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ पर बहुत ही कम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र होते हैं क्योंकि वहाँ पर आने जाने का साधन वाहन वो सभी नहीं हो पाते और शहरों में देखा जाएँ तो बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर और बड़े बड़े स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र उपलब्ध होते हैं और यहाँ पर आने जाने के लिए वाहन और साधन और कई सारे चीज़ें उपल्ब्ध होती हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कई सारे उपलब्ध होते हैं